जेनाकि मोटरसाइकिलसँ एक्सीडेन्ट भए जाइ छै ओहि खातिर पुलिस आबै छै जेना आगि लागि जाइ छै मारपीट होइ छै ओकरामे आबै छै पुलिस आगि लागि जाइ छै तऽ ओकरामे आबै छै पुलिस आओर जहाँ जहाँ विवाद खड़ा होइ छै वहाँ भी पुलिस आबि रहल छै यानिकि कतहु हम जा रहल छियै बाइकसँ कतहु टेम्पू आबि रहल छै चाहे ऑटो आबि रहल छै किछुसँ ठोकि दै छै ओ ओकरासँ पुलिस सामना आबै छै जा कऽ प्रशासन देल जाइ छै तब ने पुलिस आबै छै ऊपर कोनो कानून भागै छै ओकरामे पुलिस आबि रहल छै जइसे पुलिस के बुलयलो जाइ छै फोनसँ चाहे नम्ब फोन लगाबै छै तऽ फोनसँ आबि रहल छै पुलिस आबि रहल छै तऽ दुर्घटना होय जाइ छै तब बादमे पुलिस आबि रहल छै एना एना भाँज छै आओर की जइसे कहीँ हम जाय रहल छियै सङ्गमे कि किसीके सङ्गमे जाय रहल छियै बाजारे तऽ कोइ ओन्नऽ सँ आबै छै बाइकसँ ककरो भी ठोकि दै छै तब दुर्घटना होइ छै ओकरामे पुलिस आबि रहल छै